हा मने ठाहियो हुयो हुनमें छा हुयो के हिक मां वेठी आहे और पंहिंजे ॿार खे गोदी में खणी वेठी आहे त हुनजो मूंखे लॻो न की कीअं माऊ और ॿार जो प्यार आहे त हीअ अहिड़ी बॉन्ड आहे न जेको कोई बि न तोड़े सघंदो आहे त ॾाढी सुठो लॻे पियो जॾी मा और हुन खे त मां पैंजे पाण खे रिलेट करे सघां पई कि मुंजो बचपन याद अचे पियो मुखे त कीअं मुंजी मा पांजे गोद ते जॾी मां नंढी हुयमि त हर कम मुंहिंजो सवलो करे रखिदी हुई त ॾाढो सुठो लॻो हिनमें मूंखे हीअ लॻो के माउ और पुटु जो प्यार